ہیلو جی سر جی سر کچھ سیلری وغیرہ کے بارے میں جو ہے بات کرنی تھی سیلری وغیرہ کچھ بڑھا دیتے کچھ دے دیتے سر جی گھر کے حالات خراب ہیں ذرا سا اور اِسی چکر میں جو ہے ہم نے کہا تھا کہ سر جی سے کچھ پیسے ویسے لے لیں ہاں صاف صفائی جی صاف صفائی کا تو میں پورا پورا خیال رکھتا ہوں صاحب جو کام آپ نے بتایا ہے وہ کام ہم تو بالکل اپنے جِد و جہد سے بالکل صحیح کر رہا ہوں بالکل آپ آ کر کے دیکھ سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں میں تو صاف صفائی کا پورا پورا خیال رکھتا ہوں بارہ پندرہ بارہ ہزار روپے دس بارہ ہزار روپے صاحب پانچ چھ ہزار روپے میں نہیں ہو پائے گا اِس لیے کہ خرچے بہت سارے ہیں گھر کے حالات تھوڑے سے خراب ہیں اور بیماری وغیرہ لگی ہوئی ہے اِس ٹائم اِسی لیے ہم نے کہا کہ سر سے تھوڑے سے پیسے بڑھا کر کے لے لیں گے ہم دیکھ لیں جی جی جی جی جی ملاقات کر لیں گے کوشش کیجیے گا صاحب وہی گھر کے حالات خراب ہیں اِسی لیے جو ہے ہم نے کہا کہ صاحب سے ذرا سا کہہ دوں گا اور وہ کچھ کروا دیں گے ٹھیک ہے صاحب